मां पहिरियों हिकु बार ऑनलाइन ख़रीदी कई हुई हुन जी डिलेवरी थी वई ऐं हुन वस्तू ॾाढी सुठी आहे हुन खां हुन मां ॾाढी ख़ुशि थियमि उन मां प्रसन थी वरी मां ॿी बार बि ऑनलाइन ख़रीदी कई ॿी वार मां चादरुनि जो जोड़ो माना माना बैडशीट जे लाइ ऑडर कयो थोरे ॾींहनि खां पोइ उहे चादरुनि जो घर पुॼाइण में आई मां उहे चादरूं ॾिसी ॾाढी अप्रसन थियमि हुन चादरुनि जो कलर जेको बि मां घुरायो हुओ हुन खां बिल्कुलु अलॻि ई निकितो बिल्कुल ई पसंदि न अचे अहिड़ो कलर ऐं हुन में कपिड़ो बि ॾाढो ख़राब निकितो उन उन उन ॾींहुं ॾाढो दुख थियो मूंखे उमेदु कोन हुई के अहिड़ी चादरूं मिलंदियूं हिन करे पाण खे पूरी तरह जाच करे घुराइणो खपे अने चादरुनि जो कलर त मां मस्तु ऑडर कयो हुओ पर मां ॾाढो मन करे उहो कलर मुंहिंजे ड्रैसिंग टे पलंग जे मैचिंग ते घुरायो हुओ पर हुन जो कलर ॾाढो डल निकितो जंहिंजे करे मूंखे ॾाढो दुख थियो अने मुंहिंजो ऑनलाइन ख़रीदी मां विश्वास बि कोन रहियो आहे हाणे जंहिंजे करे मां हाणे ऑनलाइन ख़रीदी करण खां पहिरियों वीचारींदमि अने हाणे खां मुंहिंजो मन ई कोन थींदो की मां ऑनलाइन डिले ऑनलाइन ख़रीदी कयां